मेला होइ हइ मेलामे कपड़ा किनै हइ कपड़ा खरिदके धिआपुताके लै हइ मेला जाइ हइ मेला जाइ हइ तऽ मिठाइ किनै हइ जिलेबी किनै हइ तऽ जतरामे फेर होइ हइ मेला फेर मेला जाकऽ कपड़ा लत्ता किनिके धिआपुताके लऽ गेल के आनलक फेनू पबनीमे लऽ गेल फेर पबनीमेसे आनलक कपड़ा किनलक पहिनहिसे किनि किनिके राखलक खरिद गेल मेलामे मेला घुमिके आएल घुमि फेर गेल कपड़ा आनलक हेने मेला गेल जिलेबी किनलक मिठाइ किनलक खरिदके सबचीज अपन घुमैत आएल घुमिफिरिके अपन आएल बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा किनै हइ तऽ कभी ओ नहि भेल तऽ ओ कपड़ा ओ नहि तऽ ओ कपड़ासब मेलामे जतरामे किनलक सब मेला आबै हइ पबनी आबै हइ पूजा आबै हइ सबमे कपड़ा किनिके गेल अपन मेला घुमिके आएल घुमैत फिरैत गेल फिनमे मिठाइ किनलक को जकरा जे मोन होलसे खरिदके अनलक किनिके फेर आएल घर फेनू गेल मेला घुमिफिरिके अपन आनलक आनिके धऽ देलक फेर ओ गेल कपड़ा लत्ता खरिदके धरि फेर ओ गेल घुमै फिरै घुमिफिरिके आएल मिठाइ लेलक जकरा जे मोन होइ हइ से खरिदै हइ लै हइ पबनी आएल तऽ पबनिएमे लेलक कपड़ा लत्ता कोनो तेवहार आएल ओहिमे लेलक मेले ठेलेमे कोनो अथिए रहल पर पबनी ताहिमे खरिदलक कपड़ा लत्ता खरिदके तब गेल तऽ आएल अपन घुमिफिरिके सभ कोइ जहिआ जेहन पबनी पूजा होइ हइ तहिआ तेहन खरिदै हइ मेला ठेला जाइ हइ जकरा जे मोन होइ से खरिदै हइ लै हइ अच्छा अच्छा कपड़ा किनै हइ अपनोलए बालो बच्चालए घरमे जतेक रहै पलिबार सभलए आनलक आनिके अपन गेल पहिरा ओढ़ाके लऽ गेल धिआपुताके आनलक आनिके धऽ देल जकरा जे होइ हइ कोइ खिलौने किनलक कोइ किछु किनलक कोइ किछु किनलक किनिके धऽ देल फेन भेल तऽ फेन गेल कोइ झूले झुललक कोइ किछु कएलक अपन धरि देलक आनिके जकरा जे होइ हइ से लेलक खरिदलक बढ़िआँसे कपड़ा लत्ता धऽके तब गेल अच्छा रहल पहिर ओढ़िके गेल चलल फेर आएल सब जतरेमे ओहोमे किनलक कपड़ा लत्ता खरिदके गेल आएल तऽ अच्छा रहै हइ दोकानमे गेल तऽ दोकानेमे खरिदलक नहि तऽ हाट लागै हइ हाटमे लेलक जाहिमे जकरा पसन्द होइ हइ अच्छा कपड़ा वएहमे लेल ओहिमे गेल पहिर ओढ़िके जकरा जे पसन्द होल ओहे कपड़ा लेल नहि तऽ नहि हुए कपड़ा लेलक फेर मेला गेल घुमिके आएल जकरा जे मोन होइए से लेलक